مجسمہ ہمارے ریتی رواج میں تو نہیں ہوتا ہے اکثر ہندوؤں کے ریتی رواج میں ہوتا ہے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کا فوٹو بناتے ہیں اور بھی کئی بھی بھگوان کا اور مورتی نہیں بنا کر اسے بھگوان مانتے ہیں اور اس کو اچھا سے اچھا چتر یعنی مورتی بنانے کا کام کرتے ہیں اور جس سے آدمی خوبصورت لگے دیکھنے میں جتنا ہو سکے اتنا اس کو خوبصورت کرنے کا کوسس کرتا ہے مورتی کوئی انس ہندو اکثر اس کو پوجتے ہیں اور بھی کئی دیوی دیوتاؤں کے پھوٹو بناتے ہیں اس کو اکثر آدمی ہاتھ سے اچھے سے اچھے طریقے سے بنانے کا کوشش کرتا ہے مورتی یہ ہندو سب کے اکثر بھگوان ہوتے ہیں جتنے بھی مورتیاں بنائی جاتی ہیں سبھی اکثر مٹی کے بھی بنائی جاتی ہے اور پتھر کے بھی ہی بنائی جاتی ہے مٹی کی مورتیاں اکثر آدمی کو پتھر کی مورتیاں مٹی کی مورتیاں پوجتے ہیں اکثر ان سب کا ایک پرو بھی ہوتا ہے جس میں مٹی کی میورتیاں بنا کر اور اچھے سے اچھے سے اچھے اور خوبصورت بنا کر اسے اچھے سے اچھے داموں میں بیچنے کی کوشش کرتے اور اسے ہندو لوگ سب خرید کے اور اسے جو بھی کام ہوتا ہے اور پانی میں جا کر بہا دیتے ہیں اکثر مورتی کو وہ سب اپنے بھگوان مانتے ہیں اور اس کے کئی بھگوان ہوتے ہیں مورتی کو وہ سب اچھے سے اچھے کپرا بھی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اچھا سا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے کلر جیسے جو بھی کلر ہوتا ہے بلیک وائٹ جو بھی جس جہاں پہ کلر لگتا ہے او کلر لگانے کا کوشش کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے خوبصورت ناک کان میں جو بھی ہوتا ہے جیسا اس کا کلر لگتا ہے دیکھنے میں ویسا کرنے کا کوشش کرتا ہے اور کر بھی دیتا ہے جیسے مورتی سب بہت انسان بناتا ہے جیسے لگتا ہے انسان ہی کی طرح دیکھنے میں لیکن مورتی تو مورتی ہے آدمی دور سے ہی پتہ کر لیتا ہے سر اکثر وہ انسان کے طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو جس سے اچھا لگے دیخنے میں مورتی کو اچھے سے اچھے داموں میں بیچنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور مورتی کو آدمی کھریدتے بھی ہے اور اسے بھگوان بھی مانتے ہیں